چند سال پہلے گرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے اور میرے چار قریب دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب شمالی ہندوستان کے پہاڑی علاقوں کی طرف بائک پر جائیں گے خاص طور پر من منالی اور سمپتی ویلی کی طرف ہمارا مقصد تھا کہ فطرت کے قریب رہنا سڑکوں پر مزہ لینا اور یادگار لمحات اکھٹے کرنا منصوبہ بندی کیسے کی گئی منزل کا انتخاب ہم نے پہلے گوگل میپ اور یوٹیوب کی مدد سے مخاطب مقامات کی معلومات لی اور آخر میں منالی اور سمپتی ویلی کا انتخاب کیا تاریخوں کا تعین س ہم سب نے اپنی چھٹیوں کی تاریخوں کا معاوضہ موازنہ کر کے ایک مشترکہ ہفتہ منتخب کیا ریاض کی بکنگ راستے میں جہاں رات گزارنی تھی وہاں کہ ہوم اسٹے یا گیسٹ ہاؤس پہلے سے بک کر لیے